माथ दर्द ठीक करबाक लेल हमरा सबके गाँवमे घरेलू उपचार हमरा सबके दादी नानी मम्मी सब छथि ओसब जे बताबैत छथि कहलक जे माथ दर्द करयमे जे विक्स लगाबै लए कपाड़मे आओर जे ठंढा तेल होइ छै जे नवरत्न अर ओसब लगबै छियै हमरा सबके गाममे आओर कहलक धूपमे नहि जाय लए बरसातमे नहि जाय लए ओसब स परहेज़ करय लए गर्मो पानि पीला सॅं माथा दर्द ठीक होइ छै आओर की कहै छै हमर दादी जे रहय माथा ठीक करय के लेल कढ़ा बनाके ओकर भाँप लगबबैत रहै तऽ ओहो सॅं हमरा सबके माथ दर्द ठीक होइत रहै आओर जे छै से हमर दादी जे छै आ हल्दी आ चूना लगा लैत रहै कपाड़ पर तऽ ओहो सॅं ठीक होएत रहै आ ओहिसॅं बेसी होइ तऽ कपाड़मे जे छै से कपड़ा सूती कपड़ा हल्काके बान्हि दै आ ओहो सबसॅं कपाड़ मथा ठीक तऽ हमरा सबके मुख्य रूप से तीनटा चीज सॅं घरेलू उपाय छै जाहिसॅं की कहै छै माथा दर्द ठीक होइ छै पहला जे छै से विक्स लगा लीअ आ दूसरा जे छै से नवरत्न तेल लगा लीअ आ तीसरा जे छै से धूप बरसात से बचि के रहू इएह तीन टा उपाय छी एहिसब तीनटा उपाय सॅं हमरा सबके माथ दर्द ठीक करै छै